ہمارے بہار میں کیا سب ہوتا ہے ہمارے بہار میں سائکل آر چلاتے ہیں مجہ آتا ہے کھیتر میں جاتے ہیں پکنک آ مناتے ہیں ہمارے بہار میں لوگ آٹ جاتے ہیں ناؤ اور چلاتے ہیں ناؤ پہ بیٹھنے میں بہت مزہ آتا ہے ناؤ چلاتے ہیں پانی تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے کھیت میں پکنک بنانے میں دوست کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے ہم کو ناؤ چلانے میں بہت مزہ آتا ہے دوست کے ساتھ جاتے ہیں پھول مجا لیتے ہیں بہت مزہ آتا ہے کھیت دار میں پکنک بناتے ہیں ہم لوگ سائیکل آر چلاتے ہیں دوست کے ساتھ مزہ آتا ہے سائیکل آر چلانے میں بت مزہ آتا ہے پکنک بنانے میں تو اور اچھا لگتا ہے سب دوست کے ساتھ بناتے ہیں سب رہتا ہے بھائی لوگ بہت مزہ آتا ہے ہم لوگ کے ساتھ یہ بنانا بنانا بھی چاہیے مزہ بہت آتا ہے